हलो हाँ सर जी नमस्कार हाँ हम हमारे पिता जी का जो है ट्रांसफर हो गया है कानपुर और हमें स्थान के लिए टी सी लेना है हाँ तो हमें एड्मिशन वहाँ कराना है इस वजह से हमें टी सी चाहिए टी सी के माध्यम से ही हमारा वहाँ अड्मिशन हो पाएगा और उनका रूम वहाँ पर सिप्ट हो गया है और हमें भी जो है अड्मिशन टी सी कटवाकर वहाँ पर जाना है

अच्छा हमारा नाम दिनेश कुमार है और पिता जी का नाम रामपाल है और हम अपनी टी सी कटवाने के लिए आपके इस्कूल में आना चाह रहा हूँ अच्छा अच्छा तो हम आवेदन पत्र जो है ले लेंगे और टी सी के लिए जो जो निर्धारित आप किए होंगे वह देंगे तभी टी सी लेंगे जी तो टी सी हाँ टी सी के बिना वहाँ पर सिग्न साइ अड्मिशन नहीं होता है जी जब टी सी मिल जाएगा तभी वहाँ जो है नाम लिखा जाएगा तभी हम वहाँ जा पाएंगे तो टी सी के लिए हमको कॉलेज आपके वहाँ कितने बजे पहुंचना होगा तो आज हमें देरी हो जाएगी बरसात चल रही है क क्या हम कल आ सकते हैं कल कितने बजे से कितने बजे तक आपका ऑफिस खुला रहेगा अच्छा तो कल जो है चार बजे तक मतलब बीच में किसी समय हम आ सकते हैं जब आएंगे तो फॉर्म बाहर से मिलेगा या आप के वहाँ है उपलब्ध है ठीक है हम बाहर से फॉर्म फिल करके आपके वहाँ सबमिट करा देंगे तब आप जो है उसको कटवा दीजिएगा ठीक ठीक हम आ जाएंगे